ہندوستان میں شہری اور دیہاتی سطح پہ مختلف قسم کے کھانے ہیں بہت سارے پکوان ہیں جیسے اس میں خاص کر کے عام طور پر روٹی چاول ہے یہ روٹی روٹی سبزی ہے چاول دال ہے اس کے علاوہ کھچڑی ہے چاول کا گولہد بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو خاص خاص خاص موقعے پر بریانی ہے اس کے بعد کلیجی روٹی کلیجی کھائی جاتی ہے روٹی بھیجا ہے اور اس کے بعد روٹی روٹی چکن کا بھی استعمال ہوتا ہے قورمہ کے ساتھ ساتھ پھر وہ بریانی بریانی کی بھی کئی قسمیں ہیں تو وہ بریانی چکن بریانی ہے مٹن بریانی ہے بڑے کی بریانی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اب اس میں جن مس مسالحے کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں اس میں بنیادی طور پر دھنیا ہے ہری دھنیا ہے مرچا ہے لہسن ہے ادرک ہے پیاز ہے ہری مرچ ہے دھنیا کی پتی ہے اس طرح کی چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں اور مصالحے میں بڑی مرچ گول گول مرچ ہے لونگ ہے بڑا والا چھوٹے والا لونگ ہے الائچی ہے زیرہ ہے اس ادرک ہے یہ مختلف اس اس قسم کی چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں اور کھانے کو ذائقہ دار بنایا جاتا ہے